टेक्नोलॉजी यात्रा जे उद्योग खे ॾाढो मदद कयो आहे जीअं पाण पहिरियों हूंदा हुआसीं टिकिट वञी करे साम्हूं टिकिट काउंटर तां वठंदा हुआसीं टिकिट जा पैसा ॾींदा हुआसीं इन तरह सां पाण टिकिटुनि जे लाइ टाइम वेस्ट कंदा हुआसीं पाण खे ख़बर बि न हूंदी टिकिट मिलंदी या न मिलंदी तॾहिं बि वञी करे फ़ालतू जा धिक्का खाईंदा हुआसीं हाणे अहिड़ो कोई सिस्टम कोने तव्हां घर वेठे टेक्नोलॉजी जे माध्यम खां टिकिटूं ॾिसी था सघूं टिकिटुनि जी पेमेंट करे था सघो अवेलेबल आहे या न आहे तव्हां अॻे ॾींहं जी बुकिंग करे था सघो या महिने खां महिने जी ॿी महिना अॻ जी टे महिना अॻ जी केतिरनि बि महिननि अॻ जी टिकिट जी बुकिंग करे था सघो इनसां गॾु होटल इंडस्ट्री में बि हिन ॾाढी मदद कयी आहे कि भई होटल बुक करिणो हुजे त पाण वञी पहिरों त होटल ॻोल्हंदा आहियूं ऐं हुते ॾिसंदा आहियूं कि भई कहिड़ी होटल आहे कीअं रहण जो आहे रूम कहिड़ो आहे सभु ॾिसणो पवंदो हॉल कीअं पर हाणे अहिड़ो कुझु कोने टेक्नोलॉजीअ माध्यम खां पाण घर वेठे होटल जी बुकिंग करे था सघूं अवेलेबल आहे या नाहे होटल हूअ ॾिसी था सघूं हुनजो केतिरो रेट आहे हूअ ॾिसी था सघूं रुम कहिड़ा आहिनि छा छा फ़ेसिलिटी ॾिनी वेंदी हूअ बि ख़बर घर वेठे करे था सघूं टेक्नोलॉजीअ माध्यम खां ॿियो वरी हुननि होटलुनि जी रेटिंग आहे उहो केतिरी अचे भई ॿियो केरु माण्हू उते पहिरियों रही चुको आहे त हुन हुन होटल खे फ़ाइव स्टार खां घणा रेटिंग ॾिना आहिनि भई केर बि थो चवे करे टे थो चवे हुननि जा कमेंट बि ॾिसी था सघूं कि भई होटल हुननि खे कीअं लॻी के भई कुझु प्रोब्लम थी या उते फ़ेसिलिटी सुठी आहे सुविधाऊं सुठियूं आहिनि या होटल वारा सुठी तरह व्यवहार करनि था इनखां पोइ बस ट्रेन केत केतिरो टिकिट उपलब्ध आहे या न हितां खां उते ट्रेन आहे त सही न केंसिल त न थी वेयी सॼो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी माध्यम खां पाण कॾहिं बि ॾिसी था सघूं घर वेठे वरी उन्हनि जी पेमेंट बि करे था सघूं त इन तरह टेक्नोलॉजी आहे छाकाणि कि उद्योग खे ॾाढो अॻियां वधायो आहे